موجودہ حالات میں تشہیر کے لئے سب سے زیادہ پُراثر اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنے کے لئے سوشل میڈیا ایک بہترین پلیٹ فام ہے ایک بہترین طریقہ ہے اب پرنٹ میڈیا میں وہ بات نہیں رہی لیکن بہت حد تک پرنٹ میڈیا ابھی بھی اشتہار کے لئے کام کرتی ہے اور بیشتر لوگوں تک پہنچنے کا ذریعہ وہ بھی ہوتی ہے لیکن سوشل میڈیا نے جو اثر دکھایا ہے جتنا اثر انگیز سوشل میڈیا ہے اتنا اب پرنٹ میڈیا میں دم نہیں رہا ہے میرے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی ایسا اشتہار نہیں جس کے حوالے سے میں بات کر سکوں